घूमने के लिए मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है और कुछ जगह भी है जो मुझे बहुत पसंद है मुझे पहाड़ी इलाके जहाँ हरियाली और शांत वातावरण मुझे बहुत पसंद है जहाँ पे मैं प्रकृति का आनंद ले सकूँ जिसमें से मुंबई के पास माथेरन लोनावाला खंडाला और पचमढ़ी है जैसे कि यहाँ पर मुझे देखने के लिए बहुत अच्छा प्रगति का सौंदर्य मिलता है इसी के साथ कुछ नदी के किनारे भी हैं जो की समुद्र की बेचे हैं एक शिवाजी पार्क है जो कि मुंबई में स्थित है जहाँ समुद्र के किनारे में बैठकर हम समुद्र के लहरों का आनंद ले सकते हैं और वहाँ की शांति को महसूस कर सकते हैं ठंडा वातावरण भी है इस वजह से मुझे पसंद भी आता है इसी के साथ मुझे साथी भी घूमना पसंद है क्योंकि साथी में शांति का आनंद होता है और वहाँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और और इसके साथ मुझे भी बेटी का भी अच्छा लगा क्योंकि वहाँ ऐतिहासिक स्थल है और वो घूमने के लिए बहुत अच्छा था